आङो हाजो हायेन गोनां जायगायाव थांनो इनायनो मोजां मोनो मानोना हाजो हायेन गोनां जायगाया बिराद साफा बाराबो बिराद मोजां हां लानो बिराद मोजां मोनो सहराव थायै थायै मानसिनि दावराव दावसिखौ खोनासंनो बायो आरो गुबुंले बारखौबो हां लानो मोजां मोना बेनिखायनो आङो माब्लाबा माब्लाबा हाजो हायेन गोनां जायगायाव थांनानै सिरियै जिरायनानै थाबाय थानो लुबैयो मिथिंगानि मिलौदो देंखोखौ खोना संबाय थानो लुबैयो दावसिन दावला गाबनाय मुसुरनाय सोदोबफोरखौ खोनासंनो आं इनायनो मोजां मोनो आरो गोजोन गोसोखौबो स्रां स्रां मोनो